खाना खाइ ले जाइ छिए दालि चावल टेस्टी पनीर उनीर ईसब सबजी उबजी खाइ छिए सुबह आओरमे फल उल अनार सेब समतोला अङ्गूर ईसब खाइ छिए सुबह सुबह आओर खानामे जाइ छिए होटलमे बैठिके आरामसे दालि चावल पनीर मीट मछली टेस्टी आबै छै जादा खाइमे ठीक लगै छै वहीँपर जाइ छिए खाइ छिए जहाँ ठीक लगतै वहीँ ने जएबै खाइ ले वहीँसे खाइ छिए सादो भोजन ठीक लगै छै मिठोवला ठीक लगै छै खाइमे टेस्टी आबै छै अच्छा लागै छै वला सादा भोजन भेलै सब रङ्गके वेराइटी होइ छै सब रङ्गके खाना आबै छै मँगैके खाइ छिए ओहिपर फेर दोबारा फेर जाइ छिए तऽ वएह खाइ छिए जहाँ अच्छा बनाबै छै जहाँ अच्छा लागै छै खाइमे वहीँपर जाइ छिए खाइ छिए भोजन आराम आरामसे होटलेमे बैठिके खाइके तब आबै छिए